मां पंहिंजा ई फ़ोटा पाण जो इलाही शौंक़ीनु आहियां मां जिते बि नई जॻहियुनि ते घुमण वेंदो आहियां उते मां पंहिंजा फ़ोटा पढ़ाइण पढ़ाईंदो आहियां ऐं उहे फ़ोटा मां सोशल मीडिया ते बि विझंदो आहिंयां छो त उनमें मुंहिंजा इलाही दोस्त आहिनि ऐं मिट माइट बि आहिनि त उहे मुंहिंजा फ़ोटा सुठी तरह ॾिसंदा आहिनि ऐं लाइक बि ॾींदा आहिनि मां सोशल मीडिया व्हाटसप फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट सभु वापरिंदो आहियां ऐं सभिनि में पांजा फ़ोटा रखंदो आहियां छो त फ़ोटा पाण ऐं सोशल मीडिया ते रखण मुंहिंजो शौंक़ु आहे